हैलो हाँ बोले क्या हमको दूध की ज़रूरत है इक्कीस तारीख़ को हमको दूध लेना है बहुत सा हाँ तो हमको दूध लेना है बहुत सा लेना है मिठाइयाँ घर में मिठाइयाँ बनाना है मिठाइयाँ बनाना ही पड़ेगा इसीलिये हमको दूध मिलेगा हमको इक्कीस तारीख़ को दूध चाहिए और कम से कम अस्सी के जी चाहिए उसे भी उस्से भी ज़्यादा हो सकता है कम लेकिन नहीं होगा हाँ तो हम हमको अच्छा दूध चाहिए कितना होता है ना दूध के लिये पानी मिलाया तो इक्कीसी होई हाँ देखिये हमको दूध लेना है ठीक है हाँ तो थकिएगा नहीं हमको फिर हमको मिठाइयाँ बनाना है तो कुछ जी देखिये यह कल पेमेंट नहीं आयेगा तो हम फिर दोबारा नहीं दे सकते हैं अभी वहाँ पर जाकर वही तो आप अच्छा भेजिएगा तो फिर और भी आदमी जायेंगे और उनको बताएँगे कि वहाँ पर दूध बहुत अच्छा मिलता है देखिये आप अगर मुझे अच्छी दूध देते हैं तो हम आस पास के दोस्त को भी बता सकते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छी दूध मिलता है वहाँ जाकर लें आपकी अच्छी बिकिरी हो जाएगी अच्छा हम देखिये हम आपको अस्सी के जी बताये ना उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं ठीक है हम आएँगे दूध लेने लेकिन आप रखिएगा ना

आएँगे